मेरे परिवार में बहुत सारे परंपरागत व्यंजन बनाए जाते हैं लेकिन उन व्यंजनों में मुझे जो सबसे अधिक अच्छा और प्रिय है वो है दाल और गाकड़ दाल गाकड़ इसलिए मुझे अधिक प्रिय लगता है क्योंकि जो उनका बनाने का तरीका है वो आज भी परंपरागत है जिस प्रकार से हमारे घर में पूर्वज बनाते थे उसी तरह से आज भी घर में वही बनता है दाल गाकड़ की विशेषता ये है कि उसका बनाने का तरीका ही अलग है जैसे कि दाल जो बनाई जाती है आज भी पुराने तांबे के बर्तनों में उसी प्रकार से पकाना ना ही कोई उसमें आर्टिफिशियल कलर या एन कोई ऐसी चीज़ें उपयोग नहीं करते हैं पुराने मसालों का ही उपयोग कर के अधिक अच्छे तरीके से उनका पकाना और उसमें मसालों को मिलाना बाटी की बात करें या गाकड़ जिसे बोलते हैं हम गाकड़ में देशी खंडो का उपयोग करके देशी खंडो में उनको बराबर उनको पकाना उसमें फिर देसी घी लगाना मसाला जो हम दाल में मिलाते हैं वो सिलबट्टी की तरह सहायता से पिसा हुआ मसाला का उपयोग करते हैं इस कारण से दाल और बाटी का जो स्वाद है वो अलग ही लगता है इसलिए मुझे दाल बाटी बहुत ज्यादा पसंद है